ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل میں کچھ دن پہلے ہی آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جو کہ مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی قیمت صرف پانچ سو روپے تھی اور آج مجھے آئرن کا آڈر مل گیا ہے اس کی پیکنگ بہت اچھی اور بہت ہی شاندار ہے بہت اچھی طریقے سے پیک کی تھی بہت عمدہ کاغذ میں تھی اس کے اوپر جو کور بھی بہت اچھے تھے یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال کرتے ہوئے مجھے میرا ہاتھ جو ہے اور وہ نہیں تھکتا ہے اور سب سے اہم بات جو اس کے اندر یہ ہے اس میں آٹو آن اور آف کا بھی آپشن ہے جس سے مجھے کافی مدد ملتی ہے اور اس کا وائر جو ہے کافی لیندی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں کو آئرن لگانے میں کوئی دقت یا کوئی پریشانی کا سامنے کرنا نہیں پڑتا ہے اور اس میں جو اس میں بہت ساری کافی آپشن ہیں جیسے سوتی کپڑوں کو کرنے کے الگ آپشن ہیں نائلون کپڑے کرنے الگ آپشن ہیں اور اونی کپڑوں کو کرنے کے الگ آپشن ہیں کئی طریقے کے اس میں کے اندر آپشن موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ آئرن مجھے بہت پسند آئی بہت زیادہ پسند آئی مجھے بہت زیادہ بھائی یہ آئرن